बे सोंथिआव आं बिखौनो फिननाय होनो लुबैदों दि आङो बादायलायनाय संनाय खावनाय आव दासिमबो लाथ' नाय जायाखै इउनाव आङो बादायलायगोन बिखौ आं मिजिंथि दों लोगोसे बेआव सोंबावनाय जादों इउतिउपाव माबाफोर भिडिअ फोसावदों नामा होननानै आङो दासिमबो इउतिपावबो बिदि संनाय खावनायनि भिडिअ फोसावनाय जायाखै नाथाय फोसावनो लुबैयो गेजेर गेजेर आरो आसा बो खालामदों माब्ला बा समाव आं फोसावनो सानदों दा आङो आंनि रोंगौथि हिसाबै आङो संनाय खावनाय आव माखासे आं जोंनि गामियारि नि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव आं मोनसे ओंख्रि संनायनि सायाव आं फोरमायनो सादों बेनो जायैबाय जोंनि बर'हारिनि जोबोथ मानि जाथाव एबा सिबि जाथाव आरो बयजोंबो एबा बयबो मोजां मोनग्रा ओंख्रिआनो जायैबाय जोंनि गामिनि अनला ओंख्रि दा बे अनला ओंख्रिखौ माब्रै सङो आङो आंनि रोंगौथिनिफ्राय आङो फोरमायनो सानदों दा अनला ओंख्रि संनायनि फारिआनो जायैबाय गिबिआवनो जोङो माइरं माइरंखौ जोङो उवाल लाव देनानै जों गुन्दै खालामनानै लागोरनांगौ दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों मिगसार ग्रेनदार होननाय दं मोनसे मेसिन बेवबो जोङो दा गुन्दै खालामना लागोरयो बेनि उनाव जोङो मोनसे दो आव बा संग्रा सारायाव जोंङो दैखौ बायदिसिना जेन'बा माजोंबा सङोब्ला जेरै जोङो सामब्राम बानलु एवनानै जोङो दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंना लागोरयो दा बे दैआ जेब्ला जोङो दैखौ फुदुंनाय समाव संक्रि बानलु देनानै जोङो ग्लाब ग्लाब गोदौ होयो बे ग्लाब ग्लाब गोदौ होनायनि उनाव जोङो बै अन देनाय जेनाखि माइरं गुन्दै बे माइरंनि गुन्दैखौ जोङो बे ग्लाब ग्लाब गोदौनाय समाव नो जोङो आखाय मुथा आव लानानै सिफ्रुनानै लासै लासै होलांबाय थायो दा बेनि उनावनो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो प्रसथुत खालामनो हायो दा बेजों लोगोसे जों गोबां बेबायदिनो जाग्रा मुवा जों संबावनो हायो जेरै नारजि ओंख्रि बिखौबो जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ सोमनानै दोनगोरयो आरो नार्जिखौ गुरै खालामो आरो बे ओंख्रि आव जोङो जेन'बा अमा बेदरबो होनो हायो जों नार्जि खौ जेब्ला सङो अब्ला जों खारै बेबहार खालामो खारै खौ बबे समाव होनांगौ बिखौ बो जोङो थि समखौ नायनानै होनो रोंनांगौ अब्ला जोङो बे ओंख्रिखौ जानाथाव बादि संनो हागोन